पंजाब में लड़कियां भी कुश्ती के खेल में काफी ज़्यादा आगे होती हैं और पंजाब के लोग कुश्ती के मामले में काफी रुचि लेते हैं कुश्ती खेलने खेलते भी हैं और इनमें काफी ये मेहनत करने की क्षमता होती है वो लोग कुश्ती के मामले में काफी समझदार होते हैं कुश्ती खेलना बहुत पसंद करते हैं यहाँ बाहर से लोग आते हैं कुश्ती में पार्टीसिपेट करते हैं पंजाब के लोग काफी ज़्यादा अच्छे होते हैं इनलोगों में भाई चारा काफी होता है भेदभाव नहीं करते हैं किसी से हरेक लोगों से मिल जुलकर रहना पसंद करते हैं यहाँ के जो खेल हैं वो काफी ज़्यादा कुश्ती को माना जाता है हमलोग आपस में रह कर कुश्ती खेलते भी हैं और जो यहाँ के अगल बगल के लोग हैं वो इस चीज़ को काफी ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और इसमें काफी ही मन से किया जाने वाला खेल है इसमें कोई भी लोग अपनी ये तरीके से कुछ भी कर सकते हैं